सरकारी योजना जेनाकि हमरा सभके गाममे जे छै से हॉसपिटल बनल यऽ ओहिठाम हम जाइ छी तऽ फ्रीमे दवाइ मिलैए एक रुपैआ लैए नाम लिखाइ ताहिके बाद सेविका छै आँगनबाड़ीमे ओहिठाम जाइ छी तऽ दवाइ भी मिलैए बच्चाकेँ देखरेख करैके लिए से भी मिलैए अहाँकेँ समयसे खाइ ले मिलैए कपड़ा भी मिलैए बच्चाकेँ पढ़ाएल जाइ छै ओहिठाम पाँच साल तकके बच्चाकेँ ओहि सेविका पढ़ाबै छै आओर सहायिका जे छै ओ अपन ओकरा धोइ सब साफ सुथरा राखै छै ताहिके बाद ओ सुइ आशा छै सरकारी योजनामे आशा आबै छै तऽ ओकरा टीकाकरण कराबै छै समयसे सुइआ तुइआ सब दिलाबै छै ओ आर एस के घोल पिलाएल जाइए ई सबचीजके जानकारी साफ सुथरा रहैके लिए से भी बताएल जाइए ताहिके बाद अहाँके एकटा ई आइकाल्हि चलल यऽ जीविका जीविकामे भी काम करै छी ओहिमे भी दै छै सबकिछु जेनाकि सरकारीमे अहाँके इन्दिरा आवास भी आबै छै इन्दिरा आवास गरीब दीदी सभ तक पहुँचाबै छी पहुँचाएल जाइ छै जे गरीब दीदीसभ छै ओसभ लै छै ताहिके बाद घर बनाबैए ओहिके बाद अहाँके ओहिमे गैस सिलेण्डर भी मिलै छै सरकारी तरफसे जाहिमेकि पाँच सओ रुपैआ भी मिलै प्रधानमन्त्रीके तरफसे ओहो पाँच सओ टका लैके गैस सब भरैके सभ गरीब दीदी अपन अपन रोजगार कै सकैए एहि चलिते अपन अहाँके इहो मिलै छै सेट भी बनलैए जेनाकि पशुपालन योजना इहो सरकारिए तरफसे आबैए ताहि ताहिके बाद अहाँके ई आइकाल्हि जीविका द्वारा ई भी मिलैए कि जे गरीब दीदी सभकेँ पइसा देल जाइ छै जे पइसासे बहुत किछु कै सकैए ओ काम भी कै सकैए खेती भी कै सकैए गाइ माल भी पोसि सकैए ओहिसे अपन बेचिके दूध दही भी बेचि सकैए ओ ओहिसे होइए मतलब गरीब आदमीके उठबैके लिए बहुत तरहके सरकारी योजना देल गेलैए जाहिमे कि सबसे बेसी अहाँके आशा सेविका सहायिका ई सभकेँ बहुत काम छै काम करैत रहै छै हर काममे अपन फायदा छै जाहिसे सभ अपन अपन जिनगी जियैए बढ़िआँसे कोनो दिक्कत नहि भै रहल छै जेनाकि इन्दिरा आवास मिलै छै तऽ अपन घर बनैलैए घरके दिक्कत रहै लेकिन आब इन्दिरा आवास लैके सभके घर बनि जाइए तऽ मकानके पक्का मकान भै जाइए शौचालय भी घर घर बनि रहल छै ओहो सरकारीमे अहाँके पइसा मिलै छै सरकारी योजना द्वारा तऽ ओहो पइसासे आदमीके लाभ भै जाइ छै तऽ कोनो दिक्कते नहि रहै छै ताहिके बाद अहाँके ई सरकारे तरफसे मछलिओ पालन आबै छै ओहू मछली पालन कै के गुजरि कै सकैए ओकर बाद गाइ बेचिके भी दूध बेचि सकैए ओहोसे पइसा उपार्जन भै सकै छै मतलब बहुत सारा काम आबि गेल यऽ सरकारी योजनामे आओर जेकि सभ गरीब दीदी तक पहुँच रहलैए एना अहाँके ई आशा जे छै घर घर जाके अहाँके टीकाकरणवला गर्भवती महिलाके बोलाबै छै ओकरा लैके जाइए ओकरा भी सुइआ दिआबैए सरकारी हॉसपिटलमे ओकरालए एम्बुलेन्स भी फ्रीमे आबि जाइ छै कोनो दिक्कत नहि होइ छै एकसे दुइ बेर फोन करैके बाद तुरन्त आबि जाइ छै आओर लैके ओकरा हॉसपिटल जाइए हॉसपिटलमे तुरन्त सबचीज होइ छै ओकरो चौदह सओ रुपैआ मिलै छै एकटा लड़कीके होइपर भी बहुत पइसा मिलै छै आइकाल्हि सरकार बहुत सरकारी योजनाके फायदा देने छै जाहिसे ईसबचीज मिलै छै कोनो दिक्कत ककरो नहि भै रहल यऽ ओहिके बाद अहाँके डेअरी भी सरकारी खुलि गेलैए ओहिमे भी एक भी पइसा बइमानी नहि होइ छै जतना दूध दै छै ओसब पइसा वा आबि जाइ छै खातामे ताहिके बाद हॉसपिटल तक जाइके लिए कोनो असुविधा नहि भै रहल यऽ एम्बुलेन्स तुरन्त घर घर जाके अपन पेशेन्टके उठैके लै जाइ छै प्रॉपर होइ छै फेर ऑपरेशन भी होइ छै ओहोमे पइसा मिलै छै सबमे सरकारी योजना एक्कोटा रुकै नहि यऽ सभ गरीब दीदी तक पहुँचसे पहुँचि रहल यऽ जाहिमे कि कोनो दिक्कत नहि छै सभ सेविका भी बढ़िएँ काम करैए हमरा गाममे ओहिके बाद ई हॉसपिटलो भी बढ़िएँ चलैए समूह भी बढ़िएँ चलैए कोनो दिक्कत नहि हइ सब घर घरमे गैस भै गेलै दीदी सभकेँ कोइ ककरो कोनो दिक्कत नहि छै अपन गैसपर खाना बनबैए अपन बढ़िआँसे रहैए समूह द्वारा पइसा उठबैए अपन जे जे मोन होइए किनिके खाइए पियैए रहैए कोइ दिक्कत ककरो नहि यऽ सबचीज बढ़िएँ चलैए उपरसे अहाँके ई इन्दिरो आवास सभकेँ मिलिए गेलै अपन घर बनाबै ले गाइओ माल पोसिए लेलक यऽ कोनो दिक्कत नहि यऽ बकरी पालन कोइ करैए कोइ गाइ अथी मछली पालन करैए पोखरिमे ओहो बेचिके अपन करैए आओर सभकेँ कोइ दिक्कत नहि यऽ सभ बढ़िआँसे रहैए पहिलुका जकाँ गरीबी जे छै आब खतम भेल जै रहल यऽ कोनो दिक्कत नहि यऽ जेकरा जे काम यऽ सभ अपन करैए बढ़िआँसे रहैए आओर हम कि कहि सकै छी हॉस्पिटलोमे बढ़िएँ फायदा होइए सभकेँ घर घर जहाँ तक ओ आर एस के घोल सभकेँ घर तक पहुँचाबैए आशा दीदी ताहिके बाद टीकाकरण भी समयसे होइए सभ सोलह साल तकके बच्चाकेँ जे छै से टीकाकरण आब होइए